سستی نقل و حمل تک رسائی کی کمی نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا ہے میرا سفر کرنا لگا رہتا ہے میں آس پاس کے شہروں میں آتا جاتا رہتا ہوں اور جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اگر آنا جانا مہنگا ہو اور وہ ان سبھی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جو جن کا کام روز کا کسی دوسرے شہر میں آنا جانا لگا رہتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بھی بہت پریشانی ہے سفر کا مہنگا ہونا جس کی وجہ سے ان کی باقی چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں اور یہ یہ آس پاس میں آنا جانا کام کے سلسلے میں کسی اور کے سلسلے میں کسی کو دیکھنے جانے کے لیے جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس میں اگر سفر کا خرچہ ہمارا کم ہو تو ہمیں سفر کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ سفر کر سکتے ہیں لیکن جب سفر کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے